जय झूलेलाल मां ऑनलाइन हिक शैम्पू घुरायो हुयो उहो ॾाढो शैम्पू सही न निकितो आहे मां जीअं ई वरनि में लगायां थी सफ़ा शाइनिंग ई कोन्हे वार झरण वधीक चालू थी विया माण्हू चवनि पिया ॾाढो सुठो अथई ॾाढो सुठो प्रोडक्ट अथई त मां इहो शैम्पू यूज़ कयो उनजो कंडीशनर यूज़ कयो लॉरियल जो पर कोई दमि ई कोन्हे सफ़ा वार आथारू बेजान थी विया मां शैम्पू हणी हणी ॿिया सोचां पई न त हिन प्रोडक्ट खे चेंज करे ॿियो कुझु यूस कयां